हा अहिड़ो हिकु किताबु आहे जंहिंजी माण्हू ॾाढी सिफ़ारिश कई आहे हा बराबरु मूंखे सम्झ में न आई आहे उहो किताबु आहे महिराण जा मोती हिन किताब जो न सम्झण में अचण मां सम्झां थी त ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे पर मां उन खे घड़ी घड़ी दुहिराए हिन किताब खे सम्झण जी कोशिशि ज़रूरु कंदसि छो त हिन में कुझु अहिड़ा अलाम आहिनि जो मूंखे लॻनि था त मूंखे सम्झणु खपजनि छो त उन अलाम में ख़बरु पवणु हुन किताब खे न पढ़ण जे बराबरु ई आहे